हम पसिञ्जर पसिञ्जर

हमरा जाना छै कतहुँ जाना छै पूर्णियाँ जाना छै भागलपुर चलि जेबै की से जेबै आओर जे सब जगह जाना छै भाड़ा केतना छै एक सए रुपैआ देबै तऽ एक सए रुपैया छै तऽ एक सए रुपैआ देबै ने हँ ठीक छै देबै एक सए टका फिर जाना छै भागलपुर जाना छै किछु दए देबै केतना भाड़ा छै से भागलपुरके केतना छै अढ़ाइ तीन सए दए देबै तब ठीक से चाभी

जा रहल छियै गाड़ी मिलै छै जा रहल छियै टेम्पू से ठीक छै जा रहल छी जल्दिएमे जाइ छियै आ टेम्पू जेतै तब ने टेम्पू पर बैठल छियै जाइ छियै ओन्नी पुछतै तऽ गड़ी खुलतै तब ने जेबै

टेम्पू खुलतै तब ने पहुँचतै वहाँ पर एक एक किलो बला दूध पीयू अहाँ सब आँय जा रहल छियै बैठल छियै हँ टेम्पू खुलत तभे ने हम जाएब हँ कहलियै